आङो सम गैयाब्ला न'नि बारिनि साखाथियाव थानाय मैगंफोरखौ मैथा मैथा बांगाल सबायबिमाफोरखौ खानानै संजालाबायो दालि थाब जानायखौ सङो आरो केसारि दालि आलु माइरंफोरखौ देनानै अनद्ला सङो बाजाराव थांस्लाबनो हायाब्ला बेफोरखौनो संनानै जालाबायो आरो मैद्रु मैला खालानानै संनानै जायो आरो दाउदै रुनानै जायो